गोंयांत तशें पळोवपाक वचत जाल्यार जे गावांनी ज्यो मुळाव्यो शाळो शाळा आसात त्यो पळोवपाक मोस्टली पळोवपात वचत जाल्यार ती मराठी माध्यमांतल्यान चलता कोंकणी माध्यमांतल्यान शाळा खूब कमी प्रमाणांत आसा गोंयान कशें आसता जे आतां शाळांनी तुमी म्हटल्यार थळाव्या शाळांनी प्रवेश घेवपाची प्रक्रिया कसली आसता तें आता स वर्सा जाले उपरांत शाळेंत पयलो प्रवेश गावता जी मुळावी आसता पळय तेतूंत स वर्सा नंतर तेका ते बर्थ सर्टीफिकेट लागता जल्म जल्म पत्रिका मागीर तेचे आदार कार्ड तांचे ली आवय बापायची सगळे डॉक्यूमेंट सगळे प्रकारचे डॉक्यूमेंट तेंकां दाखोवचे पडटा कशें आसता प्रायवेट जी शाळा आसता तिंका फिज भरपूर आसता डॉनेशन दिवचे पडटा एक लाख दोन लाख अशें डॉनेशन पयशे मेजचे पडटा पूण ज्यो सरकारी शाळा आहा थंय चड फिज भरपाची गरज ना त्यो मुळावेक अम टुवेल्त गोंयात तरी एक बारावी मेरेन सगळें शिक्षण फुकट आसा थंय कांयच पयशे भरपाक पडना अपटू टेंन्त सुद्दां इलेवेंन्त टुवेल्त कमी पयशे पडटा कमी पयशे पडटा तशेंत शिक्षण पळोवपाक वचत जाल्यार शिक्षण मळाचेर जे जे मुळावे जे शाळा शिक्षण आसा ते मुळावे भाशेंत जावचे कोंकणी भाशेंत जावचे मात्र भाशेंत जावचें जशें हेर राज्यांनी जाता तशें गोंयात बीन तें कोंकणीनच जातलें जेने कारण ह्यो भुरगीं आसा तिंका बरो प्रतिसाद जे मात्र भाशेंत तिंका जें आमी एक्सप्लेन करतले तेंका सांगपाचो प्रयत्न करता ते बरे तरेन कळटा जे हेर भासांनी तेंका ते समजूपाक कळना हे माणकुल्या भुरग्यांक समजूपाक कळना ताका लागून हे सगळे पयलींत ते आम रेडी करून तेंका ते भुरगेपणांतच तेंका सगळ्यांक तयार करपाचे आसता जे कितें मुळावे बेजिक्स जे आसता पळय ते तांचे मात्र भाशेनच जावचे तेका लागून मुळावी शाळा गरजेची आसा नाय म्हटले तरी